जी हाँ मेरे गाँव से काफ़ी दूर लगभग हमारे घर से बारह किलोमीटर के आस पास एक लाइब्रेरी है जहाँ मैं एवं मेरे दोस्त कभी कभी पुस्तकें पढ़ने जाया करते हैं उस लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें रखी हुईं हैं मैं उनमें से कुछ खास पुस्तकों को पढ़ना पसंद करता हूँ जैसे मैं मुंशी प्रेमचंद जी की सारी उपन्यास बहुत ही अच्छे से पढ़ता हूँ क्योंकि उनकी सभी काव्य कृतियाँ एवं उपन्यास मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैं प्रेमचंद जी का एक बहुत ही बड़ा सेवक हूँ जो कि मैं उनकी सारी कविताओं को एवं उनके लेखन को पढ़ता रहता हूँ मुझे सारी किस्म की पुस्तकें पढ़ना पसंद है परंतु मुझे कुछ खास किस्म की पुस्तकें पढ़ना अत्यधिक पसंद है जैसे कि मैं कहानियाँ एवं अपने मन से गढ़ंत की गईं मनोरंजन कथाएं और कहानियाँ पढ़ना काफ़ी पसंद करता हूँ